جی ہاں بالکل بچّوں کی بہتر نشو نما کے لیے ٹی وی یا پھر موجودہ وقت میں انٹرنیٹ پر بہت سارے مفت مواد ہونے چاہیے تا کہ بچّے ان کو پڑھ کر اپنی صلاحیت میں اضافہ کر سکے اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا کر ایک بہترین شہری اور ملک کا صحیح خادم اور قوم کا صحیح رہنُما ثابت ہو سکے جی ہاں میں ایک نہیں بلکہ کئی ایک چینلوں کو فالو کرتا ہوں اور وہاں سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہوں